میں اسلام پر عمل کرتا ہوں ایک توحیدی مذہب ہے اسلام کا مطلب فرمانبرداری اور امن اور یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت انسانیت سے حسن سلوک انصاف

اور اخلاقی کردار کی تعلیم دیتا ہے اسلام سے متعلق اہم تاریخی واقعات نزول وحی چھ سو دس عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں قرآن کریم کی پہلی وہی نازل ہوئی جو اسلامی تعلیمات کا آغاز تھا ہجرت مدینہ چھ سو بائیس عیسوی میں مسلمانوں نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اسی واقعے اسی واقعے کی بنیاد پر ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے فتح مکہ چھ سو تیس عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور عام معافی کا اعلان کیا ہے جو اسلامی اخلاق کا عدم نمونہ ہے واقعہ کربلا چھ سو اسّی عیسوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بیعت سے ان کا یزید کی بیعت سے انکار کر کے شہادت دی جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز کو ہمیشہ کے لیے وعدہ کر دیا اسلامی تہوار اور ان کی تاریخی اہمیت عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے یہ روضے داروں کے لیے خوشی اتحاد اور شکر کا دن ہے عید الاضحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے اس دن قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا ہے